مارشل آرٹس کو لے کر میرا کچھ ذاتی ہدف تو نہیں ہے میں نے یہ صرف بطور خواہش سیکھا تھا میرا بچپن سے ہی یہ خواہش تھی کہ میں مارشل آرٹس سیکھوں اور مارشل آرٹس میں نے جو سیکھا ہے وہ جو روسو ہے اورمیں آگے یہ خواہش کرتا ہوں کہ میں تائکوانڈو بھی سیکھوں مارشل آرٹس کے جو دوسرے طریقے رائج ہیں جس میں برازیلین جیوتسو بھی آتا ہے میں وہ بھی سیکھنا چاہوں گا میری خواہش ہے کہ میں اس چیز کے اندر اپنا نام بناؤں